हा डॉक्टर साहिबा मूंखे इहा दिक़त थे की मुंहिंजा वार अॼुकल्ह जाम झड़ी रहिया आहिनि अउं लास्ट टाईम जेको चयो हुओ शेंपू भी ट्राय कयो पर मूंखे कोई फर्क़ु नज़र अचे नथो त मूंखे हिनजो उपाय ॿुधायो की हाणे मूंखे छा करणु खपे कोई घरू इलाज हुजे हा मुंहिंजो अॼुकल ट्रावलींग थोरो वधी वियो आहे घुमणु फिरणु हेॾां होॾां मां वधारे वेंदो आहियां त छा इहा मौसम ऐं पाणीअ जे बदिलाव जे करे बि तकलीफ़ थी थी सघे अच्छा त टेंशन जे करे बि अहिड़ी तकलीफ़ थी थी सघे ठीकु आहे त टेंशन जे करे बि अहिड़ी सभु तकलीफूं थी ती सघनि ठीकु आहे त हाणे तव्हां मूंखे इनजी दवाऊं लिखी ॾियो त मां उहे मेडीकल मां वठी थो अचा ऐं ॿियो जेको घरू उपाय हुजे ओ भी तव्हां मूंखे ॿुधायो त मां उहो बि अज खां शुरुआत करे थो छॾां उन्हनि जी ऐं तव्हां मालिश चई आहे त मां किथां मालिश बी चालू ठीकु आहे डाक्टर मां ठीकु आहे मां इहे सभु ॻालीनि जो ध्यानु रखंदुमि ऐं तव्हां जेको चयो आहे उनखे अॼु खां फॉलो कंदुमि थैंक्यू हा ठीकु आहे डाक्टर